हेडफोन हेडफोन म्हणजे असो जो आसा तो भुरग्यांक आयच्या काळार खूब त्रास करपा सारको प्रोडक्ट आसा म्हणजे जेन्ना पयलींच्या काळ अशें हेडफोन बी तशें कांय नाशिल्ले आनी आयज जेन्ना हेडफोन जे येयल्या म्हणजे घरांक जेन्ना भुरगीं मोबायल घेवन बसता आनी काना इयरफोन हो हेडफोन घालूंक बसता तेन्ना जेन्ना तेंका कितें उलोव मारल्यार बीन अशें तेंका आयकोंक येना तेंका तेंचे फुडें कितलो बोवाळ घातलो जाल्यार ती आयकोन घेयनात अशी परिस्थिती आयची जाल्ली आसा आनी जेन्ना तेंका वसोन हात लावन जेन्ना उलो मारता तेन्ना ती अशी रिएक्ट करता की आपणे कांय आयकोच ना इयरफोन जो आसा तो म्हणजे हेडफोन जो आसा तो मेन म्हणल्यार कानाक खूब मार दिवपा सारको आसा आनी तो डायरेक्ट जो साउंड आसा तो कानाक पावयता आनी ही आयच्या भुरग्याक तर सो खूब अशी परिस्थिती आसा म्हणजे आनी हे फुड्यानी भुरग्यांक आयकोपाक सुद्दां खूब कमी येतले म्हणजे जी भुरगीं चड मोबायल वापरीतात आनी हेडफोन वापरयतात म्हणजे तितूकूच आसता तिंका तर ते सामके अशें हे आसा की तेंचे लायफ म्हणजे आयकोपाचे चान्सीस तेंकां खूब कमी आसा आनी जेन्ना आमी हेडफोन यूज करता तेन्ना मेन म्हणल्यार आमी मोबायल मोबायलाक सावंड जो आसा तो आमी नॉर्मल दवरिनात तो एक तर आमी वाडोवन अशें भायले कांय आयको जाय यूज जायना म्हण तो वाडून घेता तेका लागून अशें त्रास जावपाक चड चान्सीस आसा आनी मेन म्हणल्यार ती एक इलेक्ट्रॉनीक गजाल म्हणजे हेडफोनाक कितें जावं शकता म्हणजे चड वेळ यूज करतगीर तो मे बी तो तेंचो हें आसता तो बी फुटो शकता म्हणजे लायटी चार्जिंगेक लायत तेन्ना गडगडान मे बी वचोंक शकता असो जो आसा तो हेडफोन आमकां कानाकू खूब मार्दी येवपाक शकता आनी आमची आयकोपाचे चान्सीस खूब कमी जावपाक शकता अशें जो आसा तो हेडफोन आमकां त्रास करता म्हणजे आमचे आयकोपा वटेन आमकां खूब त्रास करपाक शकता